नौकरी जे हमसभ करयके लेल चाहलहुँ तऽ नौकरी हमरासभके जॉब नहि भेटल जॉब नहि भेटल तऽ नौकरी अपन मेहनति कऽ कऽ अपन सभ किछु कऽ कऽ अपन बाल बच्चाकेँ पोसि पालि रहल छी घरो बना देलहुँ ओहिके बाद किछु गामके लेल गरीबी आदमीके लेल सेहो सोचैत रहलहुँ जे भाय हमरासँ एहि गरीबके किछु भला भऽ जाय गाछे वृक्षेसँ कि जमीनेसँ खेतिए कऽ ले तऽ हमरासभके तऽ नौकरी भेटल नहि नौकरी नहि गरीबके भेटलै गरीबके लेकिन हमसभ मेहनत कऽ कऽ अपन मेहनत कऽ कऽ गरीबके किछु खुआ देलहुँ किछु अपनो खेलहुँ गरीबोकेँ बाँटि चाँटि कऽ देलहुँ कोनो दिन एहन कोनो गरीबी आबि गेल ओकरा विवाहे शादीमे ओकरा कोनो श्राद्धे काण्ड सभमे ओहि सभमे हेल्प दऽ देलहुँ कोनो डॉक्टरे वैद्यके अगर जे हेल्पके जरूरत पड़ल तऽ ओहि सभमे हेल्प दऽ देलहुँ गेलहुँ एलहुँ मेहनतियो कऽ देलहुँ हुनकासभके खुआ पिआ कऽ रखलहुँ गरीबी नौकरी हमरासभके जॉब तौब करयके लेल जे सोचलहुँ भगवान जे देत जे कि सरकार दऽ देताह ओ नौकरी हमरासभके नहि भेटल ओहिके कारण छै जे हमसभ अपना मेहनत कऽ कऽ अपना गरीबीमे सभके देख रहल छी